भारतीय राजकारण आनी राजकीय पक्षा विशीं हें म्हाजें मत बरें आसा भारतीय जनता पार्टी सद्द्या सत्तेर आसा आनी मोदीजी सारको प्रंतप्रधान प्रधानमंत्री मेळ्ळो आसा त्यांनी खूब किदें भारता खातीर केल्लें आसा मोटे मोटे पूल नवीन नवीन रस्ते खूब तरेच्यो येवजण्यो गरिबां खातीर तरेतरेचे येवजण्यो आखिल्ल्यो आसात असो नेतो परत जल्माक येवचो कठीण आसा लोकशाही बद्दल म्हाजें मत बरें आसा पण नापसंत आसा ते पुढारी पयशे दिवन मतां विकत घेता तें ह्याचेंच वायट दिसता म्हजो आवडतो नेतो म्हळ्यार मोदीजी भारताचो प्रधानमंत्री जर म्हाका तेका मेळपाची संद मेळ्ळी जाल्यार ताका हांव हेंच विचारतलो की कदंब महामंडळ हें गोंयचें वाहतूक खातें आमी जनतेची सेवा करून निवृत्त जातात पण आमकां पेंशन फक्त साडे तीन हजार रुपये मेळटा सरकारी नोकर म्हणटात पूण पेंशन कमी सादो पी डब्लु डी नाजाल्यार एक सादो कारकून सुद्दां पंदरा हजार रुपये पेंशन घेता तेका लागून आमचो विचार करचो हेंच म्हाजें सांगोप